मूंखे पालतू जानवर बिल्कुलु बि पसंदि कान्हनि छो त उहे उन्हनि जे सरीर ते केतिरा ई किटाणूं घुमंदा आहिनि ऐं हुननि सां केतिरियूं ई असां खे बीमारियूं थी सघंदियूं आहिनि जंहिंजे करे मूंखे पालतू जानवर पालणु पसंदि कान्हनि उन्हनि उन्हनि खे ॾाढो टाइम ॾियणो पवंदो आहे ऐं हुननि जी देखभाल करिणी पवंदी आहे मुंहिंजी गुड़िया खे पैट में कुतो पालणु ॾाढो पसंदि अथसि पर मां हुन खे हमेशा इहो ई इहो ई चवंदी रहंदी आहियां ऐं हां की पाण न पालियूं कुता धारियूं हिन जो मतिलबु त असां पंहिंजी त देखभाल चङी तरह करे पायूं पोइ त ॿियनि जी देखभाल ॿिए जीव जंतूअ जी देखभाल कयूं ईअं त कोई पालण में कोई हर्जु नाहे पर जॾहिं असां हुननि खे पूरो टाइम ॾिऊं त ई सही रहे